بچپن کے دنوں سے ہی مجھے ڈاک ٹکٹ رکھنے کا بہت شوق تھا میں ڈاک ٹکٹ کو جب بھی دیکھتا تھا تو ایسے اپنے پاس رکھ لیا تھا کسی میگزین میں ڈاک ٹکٹ لگا ہوا تھا اور اسی طرح خط وغیرہ میں بھی ڈاک ٹکٹ لگا ہوا تھا جس کو میں اچھے سے کاٹ کر نکال کے رکھ لیا کرتا تھا خیر وہ میرے بچپن کی عادت تھی جو مجھے بہت پسند تھی لیکن جیسے جیسے ہی بڑا ہوتا گیا میں ان سے ان چیز چیزوں سے دور ہو گیا پھر وہ سارے ڈاک ٹکٹ آج میرے پاس جو موجود ہے لیکن وہ میرے پاس کسی قیمت کی نہیں ہے بس ایک یادداشت کی خاطر ان کو اپنے پاس رکھے ہوا ہوں